मेरा नांऽ कुमकुम ऐ मैं जी सी डव्ल्यू परेड पढ़नी होन्नी आं ते मैं अपनी स्कूलिंग जेह्ड़ी ऐ बेसिकली मैं नगरोटे दी रौह्न आह्लीं आं होर मैं अपनी जेह्ड़ी स्कूलिंग ऐ ओह् नगरोटे तू ई कीती ऐ इक स्कूल तू ओह् हा ओह् टेंथ धोड़ी हा ते ओह्दे बाद बी नगरोटे टू गै इलेवेंथ ट्वेल्थ अपनी कीती ऐ ओह् करने दे बाद हून मै जम्मू जे सी डव्ल्यू परेड कालेज पढ़नी होन्नी आं पैह्ले ईयर ऐ मेरा होर होर मेरे घर नौ नौ बंदे ओह्दे बिच्च मेरी मम्मी रौंह्दे न होर मेरी डैडी ऐ दादी ऐ चाची चाचू होर दो दो भ्राऽ इक भैन ऐ होर होर मी मिगी कुकिंग बी कुकिंग होर डांसिंग करना बड़ा पसंद ऐ कुकिंग च मैं कोई बी सब्जी होर राजमां चावल बड़े अच्छे बना लैन्नी आं होर मिगी डांसिंग दा बी बड़ा शौक हा ते मैं जेल्लै साढ़ै स्कूल पार्टिसिपेशन होंदी ही छब्बी जनबरी दी ते पार्टिसिपेट बी करदी ही होर मज़ा बी आंदा होर कन्नै मैं मैं